आंहा भिभ' मबाइल बायनानै लांदोंमोन

बे भिभ' मबाइल नि मबाइल जों मोनफानाय सार्जार आ गाज्रि जानायखाय आङो बेंथ'ल दखाननि रनेननिफ्राय आइटेल नि सार्जार मबाइल सार्ज होनो बायनानै लांदोंमोन बयबो बुंदोंमोन नालाय आइटेल नि सार्जार आ मोजां खामानियाव होयो होननानै बेनिखायनो आङो बाजौ रांआव आइटेल नि सार्जार खौ बायनानै लांदोंमोन सार्ज आ होजादोंमोन होजानाया सब्थासे सब्थानै बेखिनियाव जोबोद मोजां खामानि होदोंमोन नाथाय सब्थानैनि उनाव आइटेल नि सार्जार आ एसेबां माने खामानि होवाखैसै गाज्रि जाबाय आं सानो आइटेल नि सार्जार आ एसेबां माने मोजां नङा खामानि होआ आरो इसे डुब्लिकेट जे बुंनायावबा ओरैबायदि मोजां मोजां बुंगोन जे आइटेल नि सार्जार बायदि जे मोना गुबुन गुबुनाव नागिरब्लाबो ओरैबादि मोजां खामानि होयो आरो लास्टिं आबो मोजां होयो जेबो एफेक्ट खालामा बेफोरबायदि होनलायनायखाय आंबो बायनानै लांदोंमोन बाजौ रांआव खामानियालाय सब्थानैखौ होदोंमोन नाथाय सब्थानैनि उनाव मोजां नङा दामाल' नोङो बुरजा लाबाय बेनिफ्राय नोङो खामानिखौनो लास्टिं होआसै बेनिखायनो आइटेल नि सार्जार आ मोजां नङा दस्राफोरखौ बायनानै ला आं मोजां मोनाखै आइटेल नि सार्जार खौ